कहलहुँ हेँ जे हम जे ऑर्डर कयने छेलहुँ हेँ से ओ ऑर्डरमे हम तऽ दसगो समान ऑर्डर कयने छेलहुँ हेँ एहिमे पाँचे गो सामान अछि आ पाँचगो सामान की भऽ गेल से हमरा अहाँ बताउ नहि तऽ जे छै से अहाँ अपना जे रेस्टोरेंटवला जे छथिन तकरासँ पूछि कऽ बताउ सामान हमर की भऽ गेल हम तऽ दसगो ऑर्डर देलहुँ हेँ दसगो के हम पैसो पेड कऽ देलहुँ तऽ एखन देलक पैसा की भऽ गेल सामान की भऽ गेल से हमरा सामानके लिस्ट जे छै से अहाँ पता कऽ के बताउ आओर नहि तऽ हम अहाँके मैनेजरकेँ जे छै से हम अहाँकेँ कम्प्लेन करब जे हम जे छै से सामान ऑर्डर कयने छेलहुँ हेँ आओर डिलिवरी बॉय जे एखन आयल छलाह हमर ओतय से हमर सामान नहि दऽ कऽ गेलाह हम सामान कयने छेलहुँ हेँ बहुत चीज ऑर्डर कयने छेलहुँ हेँ एतेक नीक सामानसभ ऑर्डर कयने छलहुँ हेँ कमसँ कम अढ़ाइ हजारसँ तीन हजारके हमर सामान छलए आब एहि सामानमे जे छै हमरा पन्द्रहो सए के सामान नहि भेटलए तऽ हम तऽ ई तऽ बहुत असुविधाजनक बात अइ तऽ अहाँसभ अगर एना अगर डिलिवरीमे जे छै से लापरवाही करबै तऽ ई तऽ बहुत बड़ा दिक्कत भऽ जेतै तऽ हमसभ दोबारा जे छै से एहि चीजपर विश्वास उठि जायत तऽ ऑर्डर नहि कऽ पायब तऽ अहाँ जे छै से हमर सामान कहिया तक भेटत से जे छै से हमरा बता दिअ आ नहि तऽ अहाँ जे छै से ई मैनेजरकेँ हम जे छै से कम्प्लेन कऽ देब आओर हमरा जे छै से चुपचाप अहाँ टाइमपर बता दिअ जे कए तारीख तलक हमरा सामान लाबि कऽ रिटर्न करब ठीक छै